मुझ ना तीन सूट सिलवाने थे आपसे मुझे किसी ने बताया था मेरे दोस्त ने कि आप बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं टेलर तो उसी के लिए मैं आपसे बात करने के लिए आई थी तो तीन सूट सिलवाने थे हमारे क्या है घर में शादी है ना तो उसके लिए मुझे तीन सूट सिलवाने थे तो आप सिल देंगे क्या मेरे सूट देखिए मुझे ना अगले महीने दस तारीख तक चहिए आज क्या है आज तीस तारीख हो गई ना तो दस दिन का टाइम है आपके पास दस दिन में आप सिल देंगें ना तीन सूट तो देखिए मुझे एक तो सिलवाना है पटियाला सूट सलवार उसका आप मुझे प्राइस बता दीजिएगा कि कितने का आप सिल के देंगे और उसका कपड़ा अगर मैं खरीदती हूँ तो उसका कपड़ा खरीदने का मुझे क्या प्राइस पड़ेगा एक तो पहले ये बता दीजिए अच्छा और जैसे शरारा अगर मैं सिलवाती हूँ तो उसका कपड़ा खरीदने का क्या प्राइस रहेगा और आप कितने रुपए लेंगे मुझसे उसका क्या प्राइस रहेगा वो भी एक बार थोड़ा सा बता दीजिए तो मुझे क्या पता चल जाएगा तो उस हिसाब से फिर मैं प्राइस देख कर ही आगे बात कर पाऊंगी क्या है ना अभी शादी भी है तो खर्चा बहुत हो गया है तो इसीलिए कम प्राइस में ही में सिल्वा पाऊंगी नहीं तो ज़्यादा प्राइस अगर है तो मैं नहीं कर पाऊंगी फिर मैं उसमें सिलाई देखिए वो मुझे गाउन सिलवाना है आजकल जो नया चल रहा है ना गाउन जिसमें वो लहँगे का भी आ जाता है और मतलब गाउन भी बन जाता है वैसा वाला गाउन सिलवाना है मुझे तो वैसा वाला गाउन सिलने का आप क्या प्राइस लेंगे देखिये देखिये प्राइस ज़्यादा मत बताना क्योंकि क्या है ना मैं फिर सिल्वा नहीं पाऊंगी मैं मन मार के जाऊंगी मैं बड़ी दूर से आई हूँ काफ़ी लोगों से सुनने के बाद कि आप बहुत अच्छी सिलाई करते हैं इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ तो मुझे प्राइस ठीक ठीक बताना आप की कितना कपड़ा लगेगा उसमें क्या प्राइस लगेगा और आपकी सिलाई का क्या प्राइस लगेगा नहीं नहीं साढ़े आठ सौ नौ सौ नहीं आप तो उसका आठ सौ रुपए लगाइए इतना ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगी प्राइस ठीक है ठीक है इस प्राइस में आप मुझे सिल्के दे देना ये प्राइस ठीक है